हेल'

औ सानसुमा फिफा ना नोङो औ नै माबा नोंनि गथ'आ स्कुलाव फैदोंमोन ओमफ्राइ माबादों लोमजादों नों बहा दं दालाय ए मानि नोंना फिसालाया लोमजादों नालाय ओमफाय लांफै नांसिगोन नोङो गथ'खौ जों गथ'खौ दा स्कुलाव जों गथ'खौ दा लाखिनानै दं नै स्कुलाव एसे लोमजादों औ खर'सादों लोमजादों मैयानि बायदि जानानै दं अ' थाब सफैनाय सेसथा खालामदो औ औ नों बहा दं दा बबे जायगाआव दं ए नै दाखथारनो देखाय हैनांगोन बायदि जादों थ' जों जायखि उन्दैखौ नायगासिनो दङ ओमफाय थाब फैनो सेस्था खालाम बानो जाबाय आर नों गोजानाव दंबा नोंनि नखरनिखौ सोरखौबा थिनहरदो नखराव औ नों न'आव फन हरनानै सोरबा दंङबा थाब फैनो थिनबानो जाबाय एसे आर नङा बा हायो बा थाब फैदो उन्दैखौ दा जों उन्दै माबा गासिनो दं खेल खालाम गासिनो दं जों नायगासिनो दं

जायखिआ नोंथाङा थाब फैनानै माबा दाखथारनाव लांनो बेबस्था खालाम फैबानो जाबाय न'फ्राव बिमाफोर दं ना ओं नों लेट जागोन बा बिमाखौ फन हरनानै नङाबा बिबै फोरखौ फन हरनानै थिनहरनानै स्कुलाव फैनो थाब थिनहरबानो जाबाय थाबनो औ औ मोजां दाखथारनो देखाय नांगोन गथ'आ एसे लोमजानाया बारा जानाय बारा जागोन बायदि नुदों नालाय औ दे दे थाब सफैनाय सेस्था खालाम बानो जाबाय औ दे औ दे टेंकिउ दे